میری بہت سی پسندیدہ کتابیں ہیں جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اُس پہ پڑھنے میں بہت زیادہ لُطف محسوس کرتا ہوں اُسی میں سے ایک کتاب جو ہے قرآن مجید ہے جس کو میں بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں میں نے تقریبا اُس کو دس سال پڑھا ہے اور اُس میں میں چار سے پانچ سال لگایا ہوں جس کو میں بغیر دیکھے اِس کو یاد کیا ہوں اور میں اِس کو کمپلیٹ حفظ کیا ہوں اور اُس قرآن کریم کو اور میں اُس کو تقریبا تیس مرتبہ بغیر دیکھے سُنا چُکا ہوں اور میں آج تک کے اُس کو پڑھتا آتا ہوں روز پڑھتا ہوں میں اُس کو اُس کو میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں اور ابھی بھی میں پڑھتا رہتا ہوں اور اُمید ہے کہ میں زندگی بھر اُن کو پڑھتا رہوں گا اِسی طرح میں اُس میں ایک ایک صفحہ بغیر دیکھے سبق سُناتا تھا اور میں مسلسل صُبح سے شام تک اُس کتاب کو پڑھتا رہتا تھا اَن گنتی میں صرف تیس مرتبہ اُس کو بغیر دیکھے سُنایا ہوں اور میں اَن گنت پڑھا ہوں آج بھی پڑھتا چلا آتا ہوں تراویح میں اِس کو پڑھتا ہوں اور لوگوں کو سُناتا ہوں